आमचे वाड्यार वाठार त्या सायडीन खेळ परंपारीक म्हळ्ळ्यार पयलीं खेळटाले आमी गिल्ली दंडा हे आमी खेळटाले कोयबा गड्ड्यानी कोयबा म्हणोन आनी मिटांनी मिटान म्ह एक आसलेले बॉक्स करताले तीन तीन बॉक्स सो टोटल स स्क्वॅर बॉक्स आसतालीं आनी एकटो कोण मीट म्हणो किदें वाटटा ये करताले दांडो आसतालो म्हणजे आडयता आसताले ती एक परंपरीक खेळ आन आम ती खूब खेळटाले सांज जाली स्कॉलां सांची एक पांच जाणां आसा खेळटाले पांच पांच टिमीनी मिटानी म्हणोन ते आणी लंगडी खोखो कबडी ये आमी खेळा आनी आत तें माश्शी भरपूर कमी जालां पूण ये खेळ आमचे आनी खरें खरें उमेदीन खेळटाले गड्ड्यांनी म्हणोन खेळटाले गड्डे गड्डे म्हण गड्डे फोडप माय ग अशें गड्ड्यांनी गेम आल्हेली की एकमेका गड्डे जातले फोर्सा मग गड्डे फोडटाले आन जो कोणा गड्ड फुड्ट तो भायर पडटालो मा न्यू गड्डे हाडटाले ती एक गेम आल्हेली गिल्ली दंडा म्हूण ते आल्हेले की एक गिल्ली आनी एक दंडा ते क लाकडाचेच ते ते मारताले आनीक पॉयंट्स आसता तेका जितले पयस मारता मा त्या भशेन पॉयंट्स मेळटाले डब्बल म्हणोन डब्बल टिब्बल अश कोन तेजी हे आसताले तिवूय खेळटाले खूब मजा येताली आमकां आनी ते गिल्लीणेक एक गेम आल्ही खोले करपाची ती जमणी माश्शे हो होल करप माश्शा खणप आनी दांडो घालप आनी ती गिल्ली ती फोर जात इतले फोर्सा उडोवप आन तो कॅच घेतालो त्या भशेन खेळटाले आमी खरें खूब मजा येताली तेन्ना आनी आत माश्श ते गेळ खूब कमी जाला की आत सगल माश्श आत ऑनलायन मॉबायल टीवीचेर तेन्ना आमक ऑन मॉबायल विडयो गेम बी तेमक तेदनां कांय नाल्हें पूण ट्यो आत खेळटा तरी पूण माश्श आत आतां आमी ट्राय करता तेंकां भुरग्यां सांगपाच्यो शिकोवपाच्यो आन त्यो आतां आमक मास्स आतां पयलींची गेम आमी स्कुलान आ कॉलेजी आतां आम पोरतोन त्यो रिपीट करपा जात माश्शें स्कोला त्यो गेमी कमी जाला म्हणटकी शाळेत त्यो पयलीं आम खूप खेळटाले शाळे सान खेळटाले आतां शाळा चडशी बन पडला सोगलें प्रायमरी जाल्या आनी एज्युकेशन आ तें गेमी माच्शी खेळ आत माश्शे कमी जाल पारंपारीक खेळ माश्शी कमी जाला तो आत माश्शा आमी एक ट्राय करपा जाय की भुरग्यां ल्हान भुरग्यान आन ताकाय शिकोवपा ना दाखोवपाची